सरासनस्रा आयेनारि जेंना होनोब्ला जोङो जेरै गोबां दं जेरै आसामाव जोंहा दा सिथिजेन्तसिब आमेनमेन्त एक्ट बिल लाबोदों मोन जायनि थाखाय गोबां आसामनि रायजोफोरा दुखु खस्थ बा जेंनायाव मोगा मोगि जानांदोंमोन जों बे बाइदिनो दिनैनि समाव गोबां बर हारिफोर जोंनि बि टि सि ओनसोलाव बा आसाम हालामाव गोबां बर सुबुंफोरा इभिकसन इभिकसननि मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरो बर'फोरनि बडलेण्ड दिमान खालामनायावबो गोबां बर' सुबुंफोरा मुंख्लं जालांनो गोनां बो जादोंमोन आरो गोबां यानो नंखाय दायाव जोब्थेसालिफोराव दाय साजा मोननो गोनां जादोंमोन दा बिदिनो एन आर सि नि समावबो गोबां सुबुंफोरा जेंनानि मोगा मोगि जानांदोंमोन बैसमाव आसामनि थागिबि आसामनि थागिबि सुबुंफोराबो गोबांयानो गावनि मोन्थाय निफ्राय मोन्थायखौ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन